आंथ' बिबादि जुनियायै सारफिं खालामनो होननानै थाङाखै खिनथु उत्तराखाण्डनि मायसर आव बेरायहैनायाव मानसिफोरखौ खालामनाय नुनानै जोबोर इनटारेस्ट मोनदों मोन आरो इनटारेस्ट मोननानै खालामनायदोंमोन आरोखि खिनथु बारा गोबाव खालामनो हायासै जोंहा जेथ' आंहा ट्रेनिं गैयामोन स्किल गैयामोन दा बे हिसाबै ओरैनो मानि फैसा होगारनाय बदि जादों आरोखि गोबाव आं खालामनो हायाखै ओरैनो लस्ट जानाय बादि मोनदों आरो इनटारेस्ट मोनदों मोननायालाय जोबोद इनटारेस्ट मोनदों